हा हेल्लो हा हा हरिओम मैं स्टेशनरी शोप तां ॻल्हायां थी छा बल्क में खपेनि की थोरा सा रीटेल में बल्क में खपेनि बल्क में खपेनि अछा छा छा खपेव स्कूल में ॾियणा अथव ॿ टे ॿ टे दर्जन कॉपियूं खपंदियूं ॿ टे दर्ज़न कॉपियूं खपंदियूं अछा अछा ठीकु आहे नोट करायो अछा अठ डज़न पैंसिलियूं अठ डज़न रॿड़ खपे मिटाइण वारो और अठ डज़न कट ओ पैंसिल शापिनर सभु सामानु त कान्हे हिन द हिन महिल मूंखे अरेंज कराइणो पवंदो गोदाम मं घुराइणो पवंदो स्टाफ़ खे मोकिलियां गोदाम टाइम हाणे स्टाफ़ वयो आहे रोटी खाइण अचे त वरी वेंदो अधु कलाकु लॻंदुसि वञण में वञणु ऐं अचण में अधु कलाकु लॻंदुसि वरी उन्ही खां पोइ हा उन्ही खां पोइ सामानु मिलाए करे वरी तव्हांजा कढी रखंदो पैक कराए रखंदो हम्म हम्म

डिलेविरी बि थी वेंदी एड्रस नोट करायो त असांजो माण्हू पहिले गोदाम में वेंदो वरी पुॼाए रखंदुव सामानु और पेमेंट किथे ॾींदव कीअं ॾींदव ऑनलाइन कंदव की माण्हू जे हथ मोकिलींदव अछा अछा कंपनी ॿुधायो

ह ह हा हा हा हा हा उहो हा हा हा उहो त ठीकु आहे पर इन कंपनी पैंसिल नटराज जी खपेव कैमिल जी खपेव ही ॿई कंपिनियूं सुठियूं अथव नटराज और कैमिल हा अछा अछा कैम और कॉपियूं बि इहे ई जेकी क्लासिक वारियूं ईंदियूं आहिनि हा हा हा हा हा अछा और कैंची बि अछा अछा उहे त उन्हनि सां गॾु ई हूंदा आहिनि कवर त मज़बूत हुजे अछा अछा हा और कैंची बि खपेनि इंच इंच बि स्केल बि स्केल बि हा अठ दर्जन हो स्केल स्केल बि हा र ब हा हो पैंसिल बॉक्स उन्ही में हुजनि पैंसिल बॉक्स बि हुजेनि हा उन त त नंढा नंढा बॉक्स बि हुजेनि पैंसिल हो ये रॿड़ और कटर रखण लाइ हम्म हा हा हा सर सभु हुज ठीकु आहे अचे स्टाफ़ जो लंच टाइम ख़तमु लंच टाइम ख़तमु थिए त मां स्टाफ़ खे गोदाम मेंं मोकिलियां थी गोदाम मां खणी ईंदो सामानु पोइ वरी तव्हांजे घरु पुॼाईंदो ऐं तव्हां एड्रस हा एड्रस नोट करायो हा बसि सामान थी विया न बसि कोई कार हो सभु पेपर वेपर त कोई न र्चाट चार्ट शीट वग़ैरह त न खपे न चार्ट शीट बि विझाव जेके ड्रॉईंग कंदा आहिनि ॿार अछा अछा अछा ठीकु आहे चार्ट शीट बि अठ डजन कलर्स जेका ईंदा आहिनि न ॿारनि जा कलर्स वैक्स कलर की हो कलर स्केच पेन वारा वैक्स कलर ईंदा आहिनि ऐं स्केच पेन ईंदियूं आहिनि और वॉटर कलर ईंदा आहिनि वाटर कलर ईंदा आहिनि स्क्च पेन भेजां अछा और ड्रॉईंग करण लाइ वॉटर कलर त न खपेनि ड्रॉईंग करण लाइ ॿारनि खे ॿारनि खे ड्रॉईंग करण लाइ वॉटर कलर त न खपनि हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ओके